دہلی قدیم تجارتی راستوں جیسے سلک روڈ گرانڈ ترنک روڈ پر واقع تھی یہاں ایران عرب افغانستان تبت چین سے لوگ تجارت تعلیم اور حکومت کے مقصد سے آتے نتیجہ دہلی ایک بین الاقوامی ثقافت کا گہوارہ بن گئی مغل دور میں دہلی شاہی دارالکومت بنی یہاں ایران وسط ایشیا اور ترکی سے فنکار معمار ادیب اور درباری آتے رہے اثر دہلی میں معماریا شاعری موسیقی اور زبان کو عالمی اثرات حاصل ہوئے جیسے اردو زبان انگریزوں کے دور میں دہلی برطانوی سلطنت کا سیاسی مرکز بن گئی برطانیہ کے ساتھ ساتھ یورپ روس فرانس جاپان وغیرہ سے سفارتی اور اقتصادی رشتے قائم ہوئے اثر دہلی نئی طرز حکمرانی ریلوے ڈاک ڈاک انگریزی تعلیم جیسے عالمی اثرات بنائے